आंनि अनगायै आंनि फिसाजो सिमां रानि ब्रह्मआ बिबार बारिखौ जोबोद मोजां मोनो बियो बिबार बारि नुयोब्ला गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो मा बायदिसिना गाबनि बिबार बिफां लाबोनानै न'आव गायफैयो बियो गोजा गोमो गोजा पार्पल गाबनि बायदि गाबनि बिफांनि बिबांखौ बायनानै लाबोयो आरो न'आव गायफैयो बिबो बिफां गायनायनि बागानखौ जोबोद जोथोन लाखियो बियो बिबार बारिनि बागानखौ नायगिदिंबाय थायो बिबार बारिनि बिबारफोरखौ नायनानै बियो जोबोद खुसि जायो आरो मोजां मोनो बायदि गाबनि बिबारनि गाबखौ नुयोब्ला बियो गोसोखौ गोजोननाय मोनो बायदि गाबनि बिफांनि बिबारखौ बियो गायनो लुबैयो आरो गायोबो बेफोरबायदिनो बिबार बागान खालामना लानो गोसो जायो आरो लायो बेफोरबायदिनो बियो बिबारखौ गायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो